ہیلو میں عالیہ اولی کا اسٹوڈینٹ بول رہا ہوں سر یہاں پہ آپ کے یہاں ہندوتو اور دلت کی کتاب مل جائے گی

ہاں ہندوتو اور دلت

جی مجھے ہندی اور اردو میں چاہیے ہاں جی

جی

جی جی اس کا مطلب آپ کے پاس ساری کتابیں ایویلیبل ہیں سر

جی جی جی جی جی ہندوتو اور دلت

اویلیبل ہے آپ کے پاس

جی

ہاں جی

ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے سر میں جو ہے شام کو آتا ہوں ٹھیک ہے

جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں صبح آتا ہوں سر ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک